हमारे यहाँ बसे ट्रेन उड़ाने परिवहन ने हमें बहुत ही उपयोग किये जाने वाले ऐप टिकिट बुकिंग ट्रेनों के स्थिती की जाँच फास्टटैग ऑनलाइन लाइसेंसे प्राप्त करना आदि ये सब मदद की क्योंकि ऐपस बन गए है ऐपस की मदद से हम लोग कोई भी जगह कोई भी रेजिस्ट्रैशन कर सकते है बहुत आसानी से कर सकते है और हमें कोई भी परेशानियाँ नहीं हो होती है हम घर बैठे सब कुछ कर सकते है हमें कही भी जाने की आवश्कता नहीं पड़ती है और हमें ये सब में टाइम भी हमारा कम लगता है सब कुछ अच्छे से हो जाता है हम लोगों को कहीं घूमने जाना हुआ हम लोग तुरंत उस से अपलोड करते है तुरंत अपना सारा बायोडाटा भरते है सब कुछ हमारा सही से हो जाता है